हय आसात आनी आसपाकूच जाय कित्याक काय म्हटल्यार तितून एक सगळ्यांक समाजांत एक फुडें सरपाची संदी मेळटा तो नाट्य म्होत्सव जावं जाल्यार आनी कितें जावं फोर एक्झाम्पल आतां महिला दिवस आसता पळय तेन्ना आमच्यो बायलो फुडें सरतात आनी बायलो अशें कितें तरी उपक्रम करता तांचे भितरूच कोणाकूय आपयतात ते तांकां ट्रॅनिंग्यो दितात स्पीच दितात कशें कितें करप सांगता स्टॅज पर्फोमंस करपाचो जाल्यार स्टॅजीर कशें आपल्यान एक्टिंग करप कशें एक्सप्रेशन दाखोवप तें सगळें तितुंतल्यान कळटा आनी पळोवंक गेल्यार आमचें सरकारूय इतून खूब फुडें सरलां आमचे सरकारान भुरग्यांक ल्हान आसतनाच्यानूच वयर सरपाचें कशें म्हणून एक संदी दिवूंक बाल भवन ऑपन केलां प्रत्येक गांवां गांवांत बालभवन आसता ते बाल भवनांत भुरगीं तीन वर्सां वयल्याच्यान सगळीं भुरगीं आसता ते भुरग्यांक सारके अशे तबला कशे वाजोवप ते शिकयता स्टॅजीर डांस कशें करप नाटक कशें करप तितूंत बरें पैकी तांकां प्रॅक्टीस दिल्ली वयता आनी बऱ्यो टिचरी थंय सारक्यो शिक्षक बरे घेतलेले आसता ते परीं तांकां समजयतात आनी सारकीं बरे म्हणजे भुरगीं ल्हान आसतनाच्यान शिकून शिकून वयर येता मागीर व्हडले जातकीर तांकां आनी पळय काय उरनात तेन्ना म्हजें एक अशें हें आसा की प्रत्येक समाजांत ट्रॅनिंग हें जावुंकूच जाय तशें आमचे पंचायतीनूय फुडें सरून बरे बरे उपक्रम करून आमचे नर्तकांची छळटाय वाडोवपाक बरें कार्य करूंक जाय